میں نے سب سے زیادہ بجٹ یہ موافق سفر کے بات کی جائے تو پٹنہ سے کلکتہ کا سفر کی تھی جس نے فشٹ کلاس ایروپلین کا ٹیکٹ بہت مہنگا تھا لیکن میں نے بنا کچھ سمجھے ہوئے اس پلین کا ٹکٹ لے لی تھی اس کے بعد اس کے بعد مجھے اس کے متعلق جانکاری ہوا کہ کافی مہنگا ٹکٹ تھا جس لیے مجھے اس کے بجٹ میں سنبھالنے کے لیے مالی طور پہ کچھ ادھر ادھر سنبھالا اور اسے سنبھال کر میں نے اپنے بجٹ کو خود بخود مینج کی کوشش کی اور اسے اور اسے میں نے مینز بھی کی اور یہ میرے لیے سب سے بجٹ والا سفر اور تھا